औ सोरमोनथाय ओ ओ ए उम दंनायालाय दंमोन आमफ्राय दा माबा बेकेनसिआसो बांद्राय बुरजा खालि गैयामोन आरो

औ औ औ औ उम उम उम उम उम उम र' दे बै आङो सासे मानसि बे मेनाजारजों रायज्लायगोरनि बे मेनाजारा मा होनो दाथ' आङो मेनाजारनि मेनाजारनि आखायावसो हगारनानै होबायनालायदा दा मेनाजारासो माबासिगोन आरो बेखौ आं मेनाजारजों राज्लायनानै नोंनो खबर हरनि उनावहाय औ औ दा औ सासे सानैनिबालाय होनो हागौमोन आमफ्राय दाथ' साब्रै गाहामनि दा बेखौनोथ' उम उम औ औ औ औ औ औ

औ दे दे नोंङो मालाफैनो उम उम उम उम दे साननैसोनि उनावहाय बिसिम फैनानै खबर लाफैबानो जाबाय आं जायखिया मेनाजारजों रायलायनानै दोनखासै उम उम औ औ औ दे होमबा औ